ओह् फसलां जेह्कियां मतलब कि मेन न जरुरी न ते जेह्कियां जैदातर सारी असें इलाके च उगाई जंदियां ते मतलब की जेह्की साढ़ी लोकल जेह्ड़ा कारोबार ऐ ओ उंदे पर चलदा ते साढ़ा जेह्का खान पीन ऐ ओह् बी उं'दे पर चलदा उं'दा मतलब कि ओह् न जि'यां चौल होई गे गन्ना होई गेआ कनक होई एह् काटन होई गेआ दालां होई गेइयां किश फल किश फल बी हैन ते इक तमाकू बड़ा होई गेदा साढ़े इत्थै ग्रां दे इलाकें च खासकर ते बड़ी सारी सब्जियां न बड़े किस्म दी सब्जियां न जि'यां कड़म शड़म होई गेआ इं'दी बड़ी डिमांड रौंह्नदी कि हां भाई ग्रां दा कड़म देसी कड़म होई गेआ

सब्जियां उगाने दा प्रोसैस इन्ना असान नि होंदा एह् थोह्ड़ा मुश्किल गै होंदा इ'यां मतलब कि बड़ा मेह्नत आह्ला कम्म ऐ पैह्लें इं'दे बी राओ फ्ही उ'नें पानी देओ फ्ही जिसलै ओह् बड्डे होन बड़े सारे इ'नें फसलां जि'नें ढींगर देने पौंदे फ्ही उं'दी स्प्रे सप्रू करने पौंदी फ्ही ओह् उ'नें चुनो बड़े सारी चीज बड़ी बारी फसल केह् होंदी बर्बाद होई जंदी उसदा नुक्सान ई बड़ा होंदा फ्ही चुनियै फ्ही उ'नें पैक करो फ्ही फ्ही जेह्के गड्डियां'शा मतलब कि ढोआंदे उस धोड़ी मंडी धोड़ी फ्ही उनें ई असें ई असें उनें ई फ्ही सब्जी बेचना होंदी जेह्के जि'यां मेन मेन फसलां न जि'यां मक्क होई तां मक्क गी अस एह् अस्सू गै म्हीने रांह्दे ते जेह्की साढ़ी कनक होई कनक गी हाड़ म्हीने रांह्दे ते जेह्की एह् होई गे अपने धान होई गेआ धान अस धान रांह्दे अस बसाख दे म्हीनै